हेल्ल' मेदाम अ औ खोनादों अ आंङो आङो जोंहा फिसाज्लानि स्कुलनि सुटि बिनो नागिरदोंमोन जोंहा फिसाज्लाया लोमजाबाय थादों सानथाम क्लास नाइन

अ जोंहा फिसाज्लाया खर'बो सानाय खिन्थाबाय थादों गगा मोनदों मानसिया

लांदों जादों अ औ जाखाबाय थादों इसे बावबाय थेवबो थांबाय थादोंमोन स्कुलाव दायो सानथामनि सुटि लानो नागिरदों आरो फिसाज्लाया

औ औ औ मेदाममोना अ बिदि अ जागोन दे बिदिनो खालामदो होनबालाय बिब्दिनो खालामदो होनबालाय

जागोन मेदाम मानसियालाय जेने थेनेबाबो थांबाय थादों

अ अ

जागोन मेदाम दे दोनबाय दे